नमस्कार मैम मैम यहां का मौसम तो अभी तो इधर का मौसम बहुत ही गर्म चल रहा था बहुत ज्यादा धूप हो रही थी काफी गर्म मौसम था अभी भी मतलब गर्म मौसम है आप अगर घूमने आते हैं तो यह समझ के चलिए कि आपको होटेल में ए सी रूम ही लेना पड़ेगा नॉर्मल पंखे या कूलर के रूम में नहीं गुजारा हो सकता है क्योंकि काफी ज्यादा टेंपरेचर यहां का है समथिंग चालीस बयालीस के आस पास या पैंतालिस तक जा रहा है टेंपरेचर यहां का और दोपहर में तो मतलब बिल्कुल निकालना ही नहीं हो पाएगा मॉर्निंग में आप थोड़ा सा घूम सकती हैं लखनऊ आप और शाम में सात बजे के बाद आप ग्यारह बारह बजे तक लखनऊ आराम से घूम सकते हैं उसके साथ साथ अभी तो फिलहाल बारिश का भी मौसम आ गया है

जी क्या कह रही हैं ये घूमने के समय सबसे बेहतर तो लखनऊ के लिए सात बजे से रहता है शाम को लुक भी अच्छा आता है मौसम भी ठीक होता है

जी क्या कह रही हैं मैम क्या कह रही हैं जी जी बिल्कुल आप बच्चों के साथ आईए शाम का मौसम जो है सात बजे से बहुत ही अच्छा रहता है लुक भी अच्छा आता है और मौसम टेंपरेचर वगैरह भी काम हो जाएगा गर्मी का तो घूमने के लिए शाम का समय मतलब बहुत बढ़िया रहेगा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और उसके साथ साथ इधर अभी तो बारिश भी शुरू हो गई है तो बारिश तो कहीं कहीं पर होती है कहीं पर नहीं लेकिन बारिश का भी लुक बहुत अच्छा रहेगा एक अपना लखनऊ मतलब लखनऊ में बारिश में घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है बहुत अच्छा लुक आएगा अच्छी अच्छी जगह हैं जहां पर आप घूम सकती हैं और बारिश के मौसम का आनंद ले सकती हैं तो बहुत अच्छा मौसम है इस समय आप आ सकती हैं आईए आप आराम से घूमिए मौसम भी ठीक है टेंपरेचर भी बहुत ज्यादा अभी तो नहीं हो रहा है खैर अभी आगे इधर पीछे साइड बहुत ज्यादा था लेकिन अभी बारिश की वजह से थोड़ा सही हो गया तो आप अपनी फैमिली के साथ आके इंजॉय कर सकती हैं मैम आराम से आईए और बढ़िया घूमिए कोई दिक्कत नहीं है और बस थोड़ा सा बारिश का है लेकिन बारिश का भी अपना एक लुत्फ रहेगा अच्छा लगेगा आपको बारिश में भी घूमने में लखनऊ में बढ़िया साफ सफाई है कोई गंदगी नहीं है अच्छा लुक आएगा और फुल ईंजॉए करिए फैमिली के साथ में ठीक है मैम नहीं आपको मैम कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है मैम आप आ जाईए ओके नमस्ते मैम